ہاں ہلو عاتکہ وعلیکم السلام عاتکہ پردین بول رہی ہیں میں اکاؤنٹنٹ بول رہا راشٹریہ بال شرم پری یوجنا آفس سے آپ بال شرم اسکول میں کیا پوسٹ ہے آپ کی آپ کی آپ کی پوسٹ کیا ہے جی بال شرم پریوجنا اسکول میں ٹیچر ہیں جی کا ہے کی کرھائی سلائی کی کا ہے کی یا پڑھاتی ہیں اچھا کرھائی سلائی سکھاتی ہیں اور کتنے بچے ہیں آپ کے اسکول میں نہیں تو لون کے لیے لون کی آپ کی تنخواہ کتنی ہے دس ہزار روپے ہے تو دس ہزار روپے میں آپ کو بینک سے آپ کو بات کرنا پڑے گی جی میرے خیال سے آپ کو منیمم ایک لاکھ تک کا لون مل سکتا ہے گا آپ کی سیلری کے بیس پہ وہ آپ کی سیلری میں سےکٹتا رہے گا کیسے آپ کیسے تین لاکھ کا لون تو آپ کو مشکل ہے ملنا کیونکہ آپ جب بینک کے اکاؤنٹینٹ سے جا کے بات کریں گی آپ کا کھاتہ تو بینک آف بڑودہ میں ہے نا ہاں تو بینک آف بڑودہ کے مینج ر سے کل جا کے بات کر لیے گا اور ان سے کہیے گا کہ آپ کو سر میری ایسے ایسے میں بال شرم پری یوجنا اسکول میں ویوساے کے اندیشک کے پد پر ٹیچر ہوں کرھائی س کرھائی س کرھائی سڑائی سکھاتی دس ہزار میری سیلری ہے مجھے اتا تین لاکھ کا لون چاہیے ہے گا اب میری کتنی ایم آئی بنے گی میری سیلی میں سے کتنا کٹے گا کتنے سال تک کٹے گا یہ پورا ڈسکس کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ وہ تو ہاں تو سیلری تو ہاں تو سیلری تو گورنمنٹ کی طرف سے ہے نا گورنمنٹ جیسے جیسے آپ کی سیلری اب پے اسکیل بڑھائے گی کہ ویسی بڑھی گئی ہے تو ب راشٹریہ بال شرم پریوجنا ہے پریوجنا میں سیلری تو ٹیچرس کو دس ہزار ہی مل رہی ہے تو آپ ایک کام کریے گا آپ بینک آف بڑودہ جائیے گا اور اپنے بینک مینج ر جو رہیں گے ان سے بات کر کے آپ دیکھییے گا کیونکہ کتنا لون مل سکتا ہے گا میکسیمم کتنا مل سکتا ہے اس سیلری میں تو آپ بات کریے گا ان سے ٹھیک ہے اور اپنا پورا وہ بینک کی پاس بک وغیرہ لے جائیے گا ان کو دکھائیے گا ساری ڈیٹیل جو بھی ڈاکومینٹس ہیں وہ مانگے آپ ان ان کو اویلیبل کرائیے گا